भारतारि मिडियानि सोमोन्दै आं बिखौनो सानो जोंनि भारताव गोबां सेटेलाइट आरो परटेल निउसफोर दङ बेफोरनि गेजेराव गोबां आनो मोजां गोबाङानो जों भारतारि थागिबिफोरजों गनायजादों आं सानो भारतारि मिदियानि सोमोन्दै बिखौनो बुंनो सोमोन्दो गोनां आरो जाथायफोरखौ बिथांमोना दिन्थियो जोंनि भारताव जानाय जाथायफोरखौ एबा गुबुन हादरफ्राव जानाय जाथायफोरनि सोमोन्दै जोंनि भारतनि मिदियाया गोबाङैनो फोरमायो आरो भारताव थानाय सुबुंफोरनो मिथिहोयो मानोना जोङो दानि बे गोदान मुगायाव थानानै जोंनि भारताव एबा संसाराव मा जादों जायाखै बिखौ मिथिनो मोनो दानि बे डिजिटेल गोदान मुगायाव सेटेलाइट निउसफोरा गोदान जाथायफोरखौ मा जादों मा जायाखै बिखौ दिन्थिनाय जायो आरो मिथिहोयो जोंनि हादरनि निउसफोरखौ बुङोब्ला आज तक जाय भारतनि फुरानासिन निउस आरो सेटेलाइट जों हादराव निउस लाइभ दि वाइ थ्रि सिक्लटि फाइभ प्रटिदिन टाइम बायदि निउसफ्रा हादराव जानाय जाथायफोरखौ मिथिहोगासिनो दं भारतनि मिदियानि सोमोन्दै जों बिखौनो बुंनो हायो दि जोंनि हादराव जानाय जाथायफोरा बबे खनायाव मा जादों आरो सोर मा खालामदों बेफोरखौ मिदिया पारसनफ्रा थांनानै खेबहैयो आरो जोंनो दिन्थियो आरो जों मिथिनो मोनो बेनि गेजेरजों जों बिखौनो साननो हायो दि जों हादराव जानाय जाथायफोरखौ खौरांगिफोरा सोमोन्दो गोनां आरो थार जाथायफोरखौ दिन्थियो होनना आं सानो आरो गोबाङानो गावनि गोसो मोदोम जिउ होना भारतनि मिदियानियाव खामानि मावदों बेखौ जों साननो आरो बुजिनो मोनो